समय के साथ विशेष रूप से अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के प्रभाव से हिंदी भाषा के इस्तेमाल में भी काफ़ी परिवर्तन आया है पहले ये हिंदी भाषा खासतौर पर भारत में ही बोली जाती थी और भारत में भी कुछ ही प्रांतों के अंदर बोली जाती थी साउथ या दक्षिण के अंदर हिंदी भाषा का उपयोग नहीं था न ही पश्चिम बंगाल बंगाल प्रांत में था केवल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश या ऐसे कुछ प्रांत जहाँ पर खासतौर पर हिंदी भाषा बोली जाती थी पर जैसे जैसे समय बीता और कुछ परिवर्तन आए संस्कृतियों में और उसके प्रभाव देखने को मिले तो हिंदी भाषा आज प्रदेश के साथ विदेशों के अंदर भी बहुत प्यार से बोली जाती है और इस भाषा के प्रभाव में अब धीरे धीरे अन्य देश और राज्य भी आते जा रहे हैं